हेलो ऑटो ड्राइवर बोल रहे हैं मैंने आपको कॉल किया था मैंने मोती बाजार आने का बोला था आपसे लेकिन मैं किसी कारणवश इमरजेंसी कॉल आने के कारण मोती बाजार नहीं मिल पाऊंगा इसलिए आप मुझे मुझे गणेश चौपाटी से लेने का कष्ट करें आप वहाँ आकर मुझे कॉल कर लीजिएगा मैं वहाँ पर फकरी मेडिकल के यहाँ पर खड़ा हूँ आप वहाँ आकर मुझे ले जाइएगा और आप कितने समय में यहाँ आ जाएँगे ये भी मुझे बताइए मुझे थोड़ा अरजेंट जाना है इसलिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा वहाँ आकर मैं वहीं पर आपको मिलूँगा